पहिरीं असां नंढे हूंदे खां घरनि में पाणी कान ईंदो हो परे परे ताईं वञी करे असां पाणीअ जी बाल्टियूं खणी करे घर में ईंदा हुआसीं खूहनि मां पाणी कढंदा हुआसीं सिं जिते असांखे ॾाढी तकलीफ़ु थींदी हुई इन नोरी ऐं बाल्टी खणी करे वेंदा हुआसीं खूहनि मां कढी करे चङी तरह हेठि ताईं पाणी हूंदो हो बिल्कुलु तरे में असां कढी करे ॾाढी दिक़त थींदी हुई उन खां पोइ असां घरु मथे पहाड़ीअ ते हूंदो उते खणी करे वेंदा हुआसीं उन खां सवाइ जॾहिं नल कनैक्शन शुरू थिया तॾहिं घरनि में कान थियो हो उहो हेठि वञी करे सरकारी नल तां पाणी खणी अचणो पवंदो हो उहो तमामु हेठि हूंदो हो घरु असांजो तमामु मथे हूंदो हो जिते असां बाल्टियूं खणी करे चढ़ी करे थकिजी पवंदा हुआसीं त असांजा वॾा हूंदा हुआ गॾु गॾु हलंदा हुआ हलो हलो खणी था हलूं पाणी आयो आहे हलो हलो जल्दी हिकु ई टाइम पाणी ईंदो हुओ टिनि चइनि ॾींहनि खां पोइ ईंदो हुओ उन खां पोइ बि हाणे वञी करे घर घर में नल कनैक्शन थिया आहिनि ऐं मोटरुनि जी बि सुविधा इलैक्ट्रिक मोटर सां पाणी छिके करे कढी था सघूं ऐं ईअं ई सुविधा हर घर में बोरिंग थी वञे थी बोरिंग सां कान पाणी कढी था सघूं